अहाँके मदतिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद ई अनजान शहरमे अहाँ हमरा बहुत मार्गदर्शन केलहुँ नहि नहि से बात नहि छै अहाँके काज तऽ जरूर छी लेकिन अहाँ हम हमरो तऽ कर्तव्य बनै छै ई शहरमे हमरा केओ थोड़े मदति करतिए अहाँके हमरो तऽ कर्तव्य बनै छै अहाँके धन्यवाद करी ठीक अहूँ अपन कर्तव्य निर्वाहनके लेल धन्यवादके पात्र छिए आओर हमहूँ अहाँके धन्यवाद दैके अधिकारी छी जी जी जी कोनो बात नहि फेर आएब ई शहरमे तऽ फेर मुलाकात हैत फेर अहाँसँ भेँट करब